जोंथ' दा दैखौ रोगानानै जानांगौआ दैखराव दिरुंबो खायो आर नायबा दानदा खानानबो हाननाय जायो दैखौ आरो लोगोसे माने जा संनाय खावनाय जानाय लोंनायनि थाखै दैनि बेब'स्थाया बर्थमान बिबादिनो दिरुं खानानै खावनो हाया हाया मोनोब्ला बिदिनो मेचिन दंखायो हिसाबै मेचिनजों एखमब्ला बिदिनो लगायनानै खावनानै मेचिनजों सालु खालामनानै जानाय जायो दैफोरखौ बे संनाय खावनायाव दैनि बिराद प्रब्लेम जायो दा बे खस्थ' मोननायखौ नायनाननो बेवहाय पाम्पिं बायदि मानि मेचिन बसायनाय जायो कारेन्टनि कारेन्टनि मेचिन बसायब्ला सुइट्च होबाय ओरैहाय दैआबो साव साव गबाय दा बेजोंनो संनायनि खावनायनि बायदिसिना लाहार फाहार बेजोंनो थोरसि लथा सुनो हायो बेखौनो बाहायनानै जानो हायो बा संनाय खावनायाव मोजांनो साफा खालामनानै सुनानै संनो हायो आरो बेखोनो लोंनाय जानाय बेयाव बाहायजोबो ओंखाम ओंख्रिआव दा बेखिनिआवनो माने जों बेखौ बाहायनायाव दैखौ माने बोलो नाङिबायदि कारेन्ट मेचिनजों सालु खालामनानै एखमब्ला बाहायो आरो एखमब्ला कारेन्ट गैथाराब्ला माने दिरुं खानानै बाल्थिंफ्राव खानानै खावनानै दैखौ जमा खालामनानै बिदिनो सङो खावो माइरं दैरं मैगं बेसोरजों सुनानै संनानै जायो आरो जोङो दा बेनिफ्राय जानाय लोंनायनि थाखाय एक्सट्रा माने दैखौ एखमब्ला मेचिनजों सालु खालामनानै दैखौ लोंनाय जायो आरो संनायफ्राव बेखौ बाहायनाय जायो मैगं थाइगं आव सुनायफ्राव ओंख्रि ओंखाम संनायाव बे दैखौ एखदम नांगौ होननानै माबा सुनाय जायो आरो मैगं सुगोन अबेबा माबा ना बेदर सुगोन बेहाय गासिखौबो साफा लाखिनानैसो संनानै मोनहोनानै जानाय जायो दैखौ बे समावनो दैखौ संनाय खावनायाव जुदि मोना मेचिन गैया बा कारेन्ट गैथ'वाब्ला बेवहायनो जोङो बाल्थिंआव दिरुं खानानै एबा औवा खाजाबनानै बेजोंनो बुथुमनानै दैखराव खावहरनाय जायो दैखौ बे दैखराव खावनायाव जोङो दा बेखौ बाहायनानै जायो आरो दैखौ साफ्रामबो मानसिफ्रानो दैजों बिराद माबा गोनांथि जाथारो जानाय लोंनायनि थाखाय दैआ नाङा नङा दैखौ एखदम जथेसथ' नांखागौ हिसाबै जों दा दैखरखौ जा जेरै हागौ एरै बाहायनानै खायदा खालामनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै मैगं थाइगं सुनानै संनानै जानाय जायो आरो दा बेवहाय दिनैसिम दै गैया हसिया मावनानै जानो हाया नांथारगौ मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय दैखौ एखदम गोनांथार होननानै साननानै लायो आरो जोङो दा दैखौ साननानै बिदिनो बाहायनाय जायो एखमब्ला मेचिन थायोब्ला मेचिनजों एखमब्ला मेचिना गैया कारेन्ट गैया बेखौ जोङो बे बाल्थिंआव दिरुं खानानै बेबायदि खावनाय जायो बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेजोंनो ओंखाम ओंख्रि संनो दैखौ जमायनानै संनाय जायो आरो जानाय लोंनायनिफ्राय आरो थोरसि लथा सुनाय गासिबो बे दैजोंनो माने सुनानै बाहायनाय जायो जानाय लोंनायनिबो बायदिसिनानिबो बेखिनिआवनो माने दैखौ बाहायनाय जायो आरो जानाय लोंनायाव मा प्रब्लेम जायो माबायदि बेखौहाय माने दैनि बेब'स्थाखौ एखदम एमारजेन्सि खालामग्रोनांगौ जायो दै खावनानै आरो माने बेसोरखौ गासिबो गावबा गावनि थाखाय जोङो दैखौ बे खावनानै थोरसि लथा सुनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जानाय जायो बेवहाय माने जों दा संबाय खावबाय जाबाय बिदिनो नानानथा खरसा बरसा खालामनांगौ जायो बाल्थिं खानाय एबा कारेन्टनि थाखायबो खरसा नांगौ बे दैनि थाखाय आरो